सर नमस्ते मैंने मिसों से बेग मंगवाया था मेरा नाम भाग्यश्री साहू है जो मैंने बेग मंगवाया था रेड कलर का आपने ब्लैक कलर का दे दिया है मुझे सर ये बैग इतना बेकार है मैंने सामान रखा तो उसमें सामान भी निकल गया है जी सर ना इसकी चैन अच्छी है ना इसमें कुछ भी अच्छा लगा है जी मुझे ये वाला बैग आप चेंज कर लेना रेड कलर का चाहिए मुझे ब्लैक कलर का नहीं चाहिए ठीक है कल आप मुझे आ जाना मेरे यहाँ चेंज कर लेना ये बैग जी सर सर आप चेंज नहीं करो तो मुझे पैसे वापस दे देना क्योंकी मै ये वाला बैग यूज़ नहीं कर सकती इसका कपड़ा भी अच्छा नहीं है कपड़े के साथ साथ उसमें कुछ भी अच्छे नहीं है बैग रखने में सामान में फट रहा है बिल्कुल ही जी ठीक है कल आप आकर ले जाना बैग क्योंकि बेग बहुत ही बेकार है इसको हम यूज़ नहीं कर पाएँगे क्योंकि इतना बेकार तो नहीं रख पाते जी ठीक है आप कल ले जाना